بات کرتے ہیں ہم لوگ اردو زبان کے بارے میں اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو کہ سننے میں بھی کافی بہتر لگتی ہے اور بولنے میں بھی کافی بہتر لگتی ہے اس زبان کو ہم لوگ اچھا کافی اچھے سے سیکھتے ہیں ہمارے گھر کے لوگوں بچے بوڑھے سارے لوگ اچھے سے سیکھتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اردو زبان صرف مسلمانوں کی زبان ہے نہیں یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے یہ تو پورے ہندوستان کی زبان ہے زبان کسی بھی دیش ملک یا کسی بھی مذہب کی نہیں ہوتی زبان زبان ہوتی ہے جس سے ہم لوگ کافی اچھا بولنا سیکھتے ہیں اردو زبان وہ زبان ہیں جہاں تک کہنا ہے کہ اس زبان کے کافی فائدے ہیں اس زبان میں بہت سارے شاعرانہ انداز ہوتے ہیں اور اس زبان سے ہی شاعری وغیرہ میں دلچسپ نظم بنتے ہیں اور اس زبان کی کافی ہی زیادہ اہمیت ہے ہاں لوگ انہیں بڑھاوا نہیں دیتے ہیں پر ہم لوگوں کو انہیں بڑھاوا دینا چاہیے یہ نہ تو کسی مذہب کا ہے اور نہ ہی کسی ملک کا یہ بس ایک زبان ہے اور زبان کوئی بھی بول سکتا ہے اور کسی بھی دیش میں بولی جا سکتی ہے اس زبان کی تعریف میں اور بھی بہت سارے مقام ہیں جیسے کہ ہاں ان زبانوں کی کافی ہی مقامات ہے ان زبانوں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جن کے سننے میں اردو ہی زبان اچھی لگتی ہے